भोर जाइत छियै भोरे सवेरे जाइत छियै खेत खेतेमे टाइम बितबैत छियै सभदिशसँ सभ हवा लागैत छै जे टेंशन उँशन रहैत छै सभटा अथी भए जाइत छै ओहि हवासँ अपन खेतेमे रहलहुँ घास भूसा काटलहुँ ओतिहे रहलहुँ सभदिशका हवा लागल सभटा फसल देखलहुँ ओतिहे भोरे सवेरेकेँ चलि गेलहुँ रौदसँ निकलि गेलहुँ दू घण्टा चारि घण्टा पाँच घण्टा ओतय खेतमे रहलहुँ सभदिशका हवा लागल हवा लागल जे टेंशन उँशन रहल सभटा हटि गेल आ शरीर सुरक्षित रहल शरीर सभदिशका हवा जे लागल मोन फ्रेश रहल दिमाग खुलैत रहल दिमागमे कोनो टेंशन नहि आयल फेर घर एलहुँ फेरो घरमे बेसी काल बाधेमे खेतीएमे अथी टाइम बीताए देलहुँ जल्दी घर नहि एलहुँ टेंशन दुआरे घर नहि एलहुँ जल्दी बेसी कालके